नमस्ते

किस चीज का दूध लेना है बकरी का गाय का भैंस का भैंस का पचास

कितना आप लीटर लेंगी नही बहुत सस्ता बता रही हैं ना कौन सा कौन सा जानवर का दूध चाहिए आपको बकरी का कतो तीन चार सौ

नहीं कम नहीं होगा बहुत महंगा है बकरी का दूध

नहीं कि दो सौ नहीं

अरे हम तो सस्ता करे हैं बाकी लोग तो बहुत महंगा दे रहे हैं छः सौ रुपये लीटर नहीं कि पूछ लीजिए किसी से

कितना लेंगी आप आप कितना लेंगी दूध तो बहुत अच्छा है मेरा मलाई ओलाई अच्छा पड़ता है

गाय का दूध लेंगी

कितना लेंगी

दो तीन लीटर लेंगी

कब लेंगी देंगे

ठीक है आ के ले लीजिए नमस्ते